आं टु थावजेन टुइन्टि मायथाइआव ग्रेजुवेट जादोंमोन आं ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनावहाय गोबां साख्रि नागिरदोंमोन नाथाय आं साख्रिखौ मोननो हायाखै नाथाय आं दानि केरियारनि थाखाय सासे बर' आइजो जानानै आं न'आवनो उवेभिं खुलिनो सानबाय बे उवेभिंआवहाय जोंनि बर'फोरनि दख'नाफोरखौ मडार्न जुगाव माबायदि खालामनानै दिहुननानै एबा गोदान फेसन डिजाइन खालामनानैहाय गानहोयोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेसेबां समायगोन बेफोरनि थाखाय आं आंनि न'आवनो उवेभिं खुलिनो सानबाय मानोना आं बेफोरबायदि दानाय लुनायाव जोबोर मोजां मोनो बेफोरबायदि हारिमुनि गाननाय जोमनाय दानाय दुनायनि थाखाय आं जोबोर जोबोर मोनसे मोजां मावनानै दिन्थिनो थाखाय जोबोर गोसो जादों बेनिखायनो आं दिनै न'आवनो थानानै आंनि केरियारनि थाखाय आं उवेभिं खुलिनानै गोबां बर'फोरनि बै समनि गोदो गोदायनि दख'नाफोरखौहाय बोखांफिननानै दानो सान्दों बैफोरबायदि दख'नाफोरखौहाय आथिखालावहाय दानानैहाय बर' आइजोफोरनो गानहोनो हायोब्ला जोबोर समायना नुगोन आरो आंनि थाखायबो बिराद मुलाम्फा जागोन बेनिखायनो आं उवेभिं खुलिनानैनो बर'फोरनि माखासे मडार्न दख'ना फेसन डिजाइनिंनि थाखाय बेफोरबायदियाव गाननो थाखाय आं न'आवनो उवेभिं खुलिनानै बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ दानानै फाननो थाखाय सानबाय आंनि केरियारनि थाखाय आं दा बेखौनो थि खालामनानै लानाय जाबाय